आङो मोसौ फिसियो मोसौखौ फिसिनानै मोसौआ फिसा जायो मोसौ फिसा जाखांनायनि उनावहा आङो गाइखेरखौ फानो गाइखेरखौ फाननानै आङो फैसा मोनो लोगोसे मोसौनि खिजों हासार बानायो बे मोसौनि खिनि हासारखौनो आङो मैगं थाइगं गायनायाव होयो बाहायो फुल गायनायाव होयो बाहायो आरो बेखौनो मोसौनि हासारखौनो आरो माखासे मानसिनो आं फानहरो लोगोसे आङो अमाबो फिसियो अमाखौ फिसिनानै अमाया फिसा जानायखौ आङो दायो ब्रै रोजायाव बुन्दिखौ फान्दों आरो बा रोजायावहा बुन्दाखौ फान्दों अमा फिसिनानै आं बिरात फैसा मोन्दों देग्लाय आरो लोगोसे आं एम्फौबो लायो एम्फौ फिसिनानै आङो एकस' ताकायाव फान्दों सारिस' केजियाव फान्दों आरो लोगोसे बै एम्फौखौ फाननानै आङो फैसाबो खामायदों आरो बेनि एम्फौ फानखांनायनि उनाव आङो फिथोबखौबो फान्दों फिथोबखौबो आतस' केजियाव फान्दों आरो लोगोसे दाउबो लायो आङो बे दाउखौ दाउआ जुदि जाब्रा जायोबोला दाउखौ जोङो बाजाराव फानो दाउखौ जोङो सारिस' केजियाव फानो आरो बे दाउजोंनो जोङो माखासे आलासिखौ खुंनो हायो आलासि फैनायफोरनो फुथारनानै होयो जायो आरो अमा फिसिनायावहा जोङो अमाजों लोगोसे अमाखौ जोङो फाननानै फैसा मोनो आरो बे अमाखौनो गिदिर जाब्ला जोङो बेदर हिसाबै फानो बेदरखौबो जोङो सारिस' केजियाव फानो अमा बेदरखौबो जोङो जायो आरो बेजोंनो जोङो आलासिखौबो खुंनो हायो आरो लोगोसे

अमायाहै लोगोसे जोंनि अमाया दि हाइब्रिड बा अस्ट्रेलियानि अमा नङा जोंनिया लकेल अमासो जोङो अमाखौ बोसोरावहा खासि लायोब्ला जोङो पसिस हाजार बिस हाजाराव फानो आरो अमा फिसा जायोब्ला जों अमा फिसाखौ दायो जोङो ब्रै रोजा बा रोजायाव फानगासिनो बेफोरबायदि लानानैनो जों खेति बाति खालामनायजों लोगोसे गासैबो जिब जुनारखौ फिसिनानै जोङो फैसा खामायदों आरो जोङो एम्फौ लानानै एम्फौ फिथोबखौ जोङो इन्दि बानायदों इन्दि बानायनानै जि बानायदों जि बानायनानै जोङो बै जिखौनो जोङो थामरोजा नैरोजा आरो नैजिबा रोजा बेबायदियाव फानगासिनो जोङो गोबां एम्फौ लानानै खामायदों बा फैसा मोन्दों रां मोन्दों लोगोसे जोङो जेबो बिथिङावहाय जेननानै थायाखै गासैबो बिथिङावनो जोङो आवगायदों सोलोंदों गासैखोबो रोंदों फान्दों बेफोरबायदि जोङो मालाबाबो जिरायनानै थायाखै आरो जों मोसौ मोसौखौ जोङो लानानै जोङो हाल एवदों हालेवनानै जों खेति बाति खालामदों माइ दै मोन्दों मोसौजों लोगोसे मोसौखौ जोङो बोराय बुरै जाब्ला आरो फानहरनाय जायो बे फाननानैबो जों गोबां रां मोन्दों फैसा मोन्दों लोगोसे बे मोसौफोरखौ जोङो लकेल मोसौखौ लानाय जायो जोङो जार्सिखौ लानाय जाया बेफोरबायदि खालामनाय जायो